آج کے اس دور میں جہاں پر کافی سارے خوبصورت عمارات بنائی جا رہی ہیں وہیں دوسری طرف ان خوبصورت عمارات کو اور خوبصورت بنانے کے لیے کرافٹ اور آرٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ بہت سارے لوگ الگ الگ طرح سے کوئی مٹی سے آرٹ بنا رہا ہے تو کوئی کانچک سے آرٹ بنا رہا ہے الگ الگ میٹریل سے ہر کوئی آرٹس بنا کر اپنے اپنے مکان کی خوبصورتی بڑھا رہا ہے وہیں دوسری طرف اگر یہ جو کونٹریبیوشن کرتا ہے حیدرآباد میں ترقی کا تو کئی سارے باہر سے لوگ آ کر یہاں پر بزنس کرتے ہیں الگ الگ ایگزیویشن گراؤنڈس جو حیدرآباد میں منعقد کئے جاتے ہیں وہاں پر بزنس کرتے ہیں جس سے کافی سارے لوگ ان سے خریدتے ہیں اور جس سے ان کو بھی گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے جو کہ الگ الگ ٹیکسس ہوتے ہیں سی جی ایس ٹی اور ایس جی ایس ٹی جس سے یہ آرٹ اور کرافٹ جو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ عروج پر ہوتا ہے اس میں دو طریقے سے آرٹ اور ہینڈ کرافٹ بنتے ہیں ایک ٹوٹل مشینری سے بنتا ہے دوسرا ہاتھ سے بنانا پڑتا ہے جو ہاتھ سے بنتا ہے اس کا پرائس تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور جو مشین سے بنتا ہے وہ تھوڑا کم ریٹ میں بنتا ہے کیونکہ مشین پورا آٹومیٹڈ رہتی ہے وہیں دوسری طرف جو ہاتھ سے بنوانا پڑتا ہے اس میں بہت ساری محنت لگتی ہے بہت سارا وقت لگتا ہے اور وہ کافی مضبوط ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کوئی ہاتھ سے بنا ہوا کرافٹ لیتے ہیں تو اس کا پینٹ نہیں جاتا وہ جلدی ٹوٹتا نہیں ہے وہیں دوسری طرف اگر آپ مشینری کا استعمال کیا ہوا مشینری سے بنایا گیا ہوا لیتے ہیں تو وہ جلد ٹوٹنے کے چانسس ہوتے ہیں اور اس کا کلر نکلنے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں